میں کچھ بہترین فوٹوگرافی انسٹاگرام اکاؤنٹ سے جانتا ہوں جیسے لٹ سیالڈر کرس برکاڈ جیمی چنگ یہ ایک ایک بہ بہترین فوٹوگرافر ہیں جن کی میں پیروی کرتا ہوں اور جس طرح وہ بتاتے ہیں اس طرح فوٹو لینے کی کوشش کرتا ہوں